जय झूलेलाल मां हिकिड़ी टैक्सी कई त हुतां मां निकिरी आहियां टैक्सी जे लाइ हुतां आहियो त सही टैक्सी वारो मूं सां गॾु पर मूं वटि कुछ पैसा न हुआ त हाणे हुन खे पेमेंट करणी आहे त कीअं कयूं उहो मूं वटि कैश कोन आहे त पेटीएम आहे इन वटि अलाए न कीअं करिणो आहे पेटीएम आहे इन वटि ॾिणु आहे पेटीएम ते पैसा वठनि वठनि वठंदा अलाए कोनि वठंदा पेमेंट ईअं पेटीएम जे ज़रिए इन वटि आहे अलाए पेटीएम कोन आहे अगरि वठणा हुजे त तव्हां वठो भले मूं सां पेटीएम मूं वटि छो त कैश मूं वटि न आहे कैश हुई छो उहा मां बाज़ारि में पूरी खपाए आहियो हाणे मूं वटि कैश न आहे अगरि वठो त तव्हां पेटीएम वठो न त कैश मूं वटि कोन आए हाणे तव्हां ॿुधायो तव्हांखे छा करिणो आहे वठिणा हुजे कैश पेटीएम थो तव्हां वठो कैश मूं वटि कोन आहे हा तव्हांजी मर्ज़ी वठो न वठो मूं वटि कैश कोन आहे पेटीएम ई आहे हो गया एक मिंट